जी हाँ मैं राजेश यादव आज सुबह को ही मैंने आपके यहाँ से कुछ भोजन आर्डर किया था उस भोजन में मैंने वेजीटेरियन थाली मंगाई थी परन्तु जब मुझे वह पार्सल प्राप्त हुआ तो मुझे उसमें नॉन वेजीटेरियन चीज़े मिली जिससे मुझे बहुत ही बुरा लगा मैं यह चाहता हूँ की आपसे जो यह गलती हुई है इसे आप सुधार लें एवं हमारे यहाँ से भोजन को वापस ले जाएँ और यह बताएं कि यह भोजन आप यहाँ से कब तक आप वापस ले जा पाएंगे और इसके बदले में हमें क्या हमारे पुराने पैसे वापस दिए जायेंगे एवं हमें वेजीटेरियन थाली दी जाएगी आप इसके बारे में जल्द से जल्द अपने डिलीवरी बॉय से सम्पर्क करें एवं यह बात पूछें उन्होंने हमारे यहाँ यह दूसरी डिलीवरी क्यों कर दी और हमें जल्द से जल्द इसका उत्तर दें और हमारे यहाँ से यह नॉन वेजीटेरियन थाली को वापस ले जाने की कोशिश जल्दी से जल्दी करें